بائکنگ کا مجھے بہت زیادہ شوق ہے بچپن سے میں بائک چلانے کا شوقین رہا ہوں اور دور دراز کا سفر کرنے کے لیے بہت زیادہ پرجوش رہتا ہوں بائک کے ذریعے میں لدّاخ کشمیر اور اس طریقے سے ٹھنڈ علاقوں میں بائک چلا کر کے سفر کرنا اور ان راستوں پر گاڑی چلانا بائک چلانا اس طریقے سے میری بہت خواہش ہے کہ میں ان راستوں پر بائکنگ کروں اور اچّھے سے سفر کروں اور انجوائے کروں